हम एगो मोबाइल खरीदलहुँ बड़ा सिली मोबाइल छै मोबाइल देखि कऽ दोसरो लोग मोबाइल ओहन खरीद कऽ लए आनलकै बीस हजारमे मोबाइल भेल रहए तऽ ओ मोबाइल जे देखए तऽ ओकरा मोबाइलके छूइ कऽ देखै पकड़ै मऽ बढ़िआँ होइ रहए हाथमे एहि लए कऽ से कहलकै ई पकड़ैमे भी नीक हइ छै जादा चौड़ा नहि छै नापके बराबर छै हाथमे नीक छै मोबाइल सब कोइ देखि देखिके लेलकए मोबाइल